अॼुकल्ह गांवनि में बि खेल खे इलाही माण्हू महत्व ॾींदा आहिनि ऐं हो सम्झंदा आहिनि की खेल सां कहिड़ो कहिड़ो शरीर जो विकास थींदो आहे ऐं असांजे मतिलबु गांवनि में बि इहा खेलनि जी जेकी आहे इलाही महत्व थी वियो आहे ऐं गांवनि में जेके खेल थींदा आहिनि कबडी थियो ऐं इयो गुली डंडा थियो ऐं लंगड़ी टंग थी ऐं इहो बॉली इहो खेल गेंद सां हिकु ॿिए खे मारणु ऐं गुल्ली इहो छा उन सां गांवनि जो इलाही मतिलबु मानसिक विकास थो माण्हुनि जो मानसिक विकास थो थिए ऐं उन्हनि खे इहो शरीर जो बि इलाही विकास थो थिए तंहिंजे करे गांवनि में बि अॼुकल्ह खेल जो इलाही महत्व थी पियो आहे हो बि सम्झंदा आहिनि की असांजे खेल सां शरीरु ऐं ही सभु तंदुरुस्तु रहंदा आहिनि इन्हीअ करे गांवनि में अॼुकल्ह खेलनि जो अधिक वधीक ध्यानु था ॾियनि